जिसलै में पंञमीं पढ़दी ही स्कूल आह्ले असें गी पत्निटॉप लैता में उत्थै दिक्खेआ बडे़ बूह्टे ठंडी बाह् ते बड़ा शैल ठंडा जेहा मौसम हा खुह्ल्ले खुह्ल्ले सैल्ले सैल्ले दब्बड़ उत्थै घोडे़ बी ऐ हे ते में घोडे़ दी बी सोआरी कीती कन्नै फलूस जेहा बी ऐ हा जेह्दे बिच बेही ऐ में ओह् गोल गोल फिरदा पत्निटॉप च आराम करनै आस्तै बी गैस्ट हाऊस बने दे में उत्थै दो चार राती अस रूकै उत्थै ही ते कन्नै उत्थै गोलगप्पे खंदे असें कचालू खाद्धे ते चाह् चूह् पीती ते फ्ही स्कूल आह्ले असें गी सन्नासर बी लैता असें गी उत्थै इक पानी दा बडा जेहा तलाब जेहा ऐ उत्थै जेह्दे बिच किश्तियां बी ऐ हियां जेह्दे उप्पर में बैठी ते पूरा नजारा लैता उत्थै बी बडे़ बडे़ बूह्टे ते सैल्ले सैल्ले दब्बड़ जेह् ऐ न जिसलै में फ्ही कॉलेज पढ़दी ही उसलै असें गी कॉलेज आह्लै लेइयै वैश्णो देवी इक बारी असें गी वैश्णो देवी लैता उत्थै ढक्की चढ़नी पौंदी ते बिच बिच पंदरां रस्ता ऐ ते बिच कन्नै पौड़ियां बी बनी दियां ते कन्नै वैश्णो देवी उत्थै बडे़ प्हाड़ उप्पर माता दा दरबार ऐ बड़ा जेहा प्हाड़ ऐ रस्ते दे कन्नै बडी बडी दकानां लगी दियां ते बड़ी रौनक जेही लगी दी उद्धर रस्ते च सारे उत्थै सैरे कोला पैह्लें में बाण गंगा पुज्जी फ्ही में अग्गें चलदे चलदे उत्थै अद्धकुआंरी आई उत्थै में खाद्धी रुट्टी खाद्धी ते कन्नै थोह्ड़ा बसां बी कीता ते फ्ही अग्गें चली पे अस डंडा बी लैता असें ते अग्गें आया हाथी मत्था ओह्दे अग्गें सांझी छत्त ते फ्ही माता दा भवन आई गेआ माता दे दर्शन असें गुफां दे बिच जाइयै कीते माता दियां त्रै पिंडियां न मां काली मां लक्षमीं ते मां सरस्वती तीनो उत्थै विराजमान न लोकें दे जाने आस्तै घोडे़ बी ऐ न रस्ते बिच ते पालकियां बी ऐ न ते अजकल बिजली आह्ली गड्डियां बी चली पेइयां जेह्डे़ लोक जेह्के बिमार न जां फ्ही चली निं सकदे उंदे आस्तै ज्हाज बी ऐ न के लंगर बी लगदा रस्ते बिच ते खाने पीने लेई बड़ा किश ऐ उत्थै रस्ते च लब्भी जंदा फ्ही मिगी इक बारी मिगी घर आह्लें लैता नथाटॉप उत्थै इक बी बूह्टा निं ऐ ते उप्पर जगह् ऐ बडी उप्पर जाइयै प्हाड़ पर बर्फ रौंह्दी उत्थै ठंड बिच ते जिसलै में गेई ते उत्थै बर्फ पेदी ही ते जान आस्तै सिड़क भलेआं गै सिंगल जेही सिड़क ते मिगी उत्थै जाइयै डर बी लग्गेआ बड़ा ते कन्नै बड़े घट्ट लोग रौंह्दे न उत्थै ते एह् थोह्डा बर्फ आह्ला लाका ऐ